हेलो जी बोलिए हाँ जी सर मैं एक फोटोग्राफ़र हूँ आपको कौन से इवेन्ट के लिए चाहिए मतलब किस तरीके का इवेन्ट होना चाहिए होगा आपका अच्छा अच्छा फोटोग्राफ़र अच्छा चाहिए ना हाँ सर मैं काफी इवेन्ट पर मैं फोटोग्राफ़िन्ग कर चुका हूँ और हाँ मुझे फोटोग्राफ़िन्ग की फोटो फोटोग्राफ़ी की अच्छी नॉलेज़ है तो मैं आपका क्षेत्र मतलब आप एड्रेस बता दीजिए मुझे किस जगह में आना होगा और सर मेरा जो चार्जेज रहेगा वह वन थाउजेन्ड रुपीज़ पर डे रहेगा हाँ और आप मुझे जगह का नाम बता दीजिए कि किस जगह में आना होगा मुझे अच्छा सिगनी में आना है जी सर सिगनी में सर किस जगह में किस दुक़ान में या किस जगह में आपका कार्यक्रम होने वाला है इवेन्ट होनेवाला है अच्छा ज़ुम्माबेग ना जी सर तो मैं कल बारह बजे आ जाऊँगा ओ के सर नहीं सर उससे पहले मुझे अदर इवेन्ट में जाना है हाँ तो सर मैं उससे पहले तो नहीं आ पाऊँगा सर मैं बारह बजे के बाद ही आ पाऊँगा तो मैं कोशिश करता हूँ सर कि मैं बारह बजे से थोड़ा सा पहले आने की कोशिश करूँ ओ के सर ओ के